बाग़बानी अगर हम देखी जाए तो छोटी सी खेती ही है दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जैसे जो इंसान है अगर हम वर्तमान में अगर हम बात करें तो काफ़ी तरीके से जो अपनी सस्टेनबल प्रैक्टिस है जो खेती या बाग़बानी जो हम लोग करते हैं वो काफ़ी तरीकों से कर सकता है जैसे की भूमि पर जो दबाव है वो कम डालें भूमि पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए और जो जैव विविधता है उस वो नष्ट न हो रसायनों का कम प्रयोग हो और जल एवं मृदा प्रबंधी सही हो जैसे किट या कीटाणु उसका भी नियंत्रण हमें ध्यान ध्यान पर रखना चाहिए और साधरणीय मतलब काफ़ी साधारण तरीके से हमको जो बाग़बानी है वो करनी चाहिए तो सभी इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उससे हम अच्छी बाग़बानी कर सकते हैं